प्रणाम सर की समाचार यौ आजादी भेलै आजादीमे तऽ बहुते किछु भेलै जेना महात्मा गाँधी रहथिन चन्द्रशेखर आजाद रहथिन ओ सुभाषचन्द्र बोस रहथिन ईसब जन जन जनसङ्घर्ष कऽ कऽ लड़लखिन लड़ैके बादमे नाथुराम गोडसे रहथिन ईसब लड़लखिन लड़लाके बादमे जे हइ से बहुत तरहके बात भेलै लड़लाक बादमे फेर अङ्ग्रेजके भगाएल गेलै फेर सम्विधान रचल गेलै सम्विधान सम्विधान रचलाके बादमे फेन अपना सम्विधान रचेलै फेर चुनाब भेलै फेर चुनाब भेलाके बाद फेर प्रधानमन्त्री बनलै चुनाव एलेक्शन भेलै प्रधानमन्त्री बनलै इहए सब भेलै महात्मा गाँधी जे महात्मा गाँधी बहुत सङ्घर्ष कयलखिन एहन बात नहि हइ जे सङ्घर्ष नहि कयलखिन महात्मा गाँधी बहुत सङ्घर्ष कयलखिन चारिए दश गो पाँच गो बीर पन्द्रह गो बीर रहथिन जे अपना देशके आजाद करैलखिन अङ्ग्रेजके हाथ से

जी देखिऔ बलिदान भेलै ओकर नाओ नाओ सबके हए अहाँके मनमे हइ तऽ सबके नाओ हए अहाँके मनमे नहि हय तऽ केकरो नाओ नहि अगर मानि लिअ आइ आइ मानि लिअ अहाँके मनमे यऽ जे महात्मा गाँधी सङ्घर्ष कयलखिन तऽ अहाँके मनमे तऽ होएबे ने करत लेकिन लेकिन हमरा मनमे नहि हए जे महात्मा गाँधी सङ्घर्ष नहि कयलखिन तऽ नहि हए लेकिन सङ्घर्ष कयलखिन सब मिलिके महात्मा गाँधी अकेले नहि कयलखिन महात्मा गाँधी अकेले सङ्घर्ष नहि कयलखिन सब सब गोटा मिलिके कयलखिन सङ्घर्ष महात्मा गाँधी भेलै य सुभाषचन्द्र बोस भेलै चन्द्रशेखर आजाद भेलै लाल बहादुर शास्त्री भेलै नाथुराम गोडेसे भेलै ईसब गोटा मिलिएके ने आजादी कयलखिन यौ

देखिऔ देखिऔ कत्तेक आदमी मरलै ओ बात देखिऔ जानैत छियै अहूँ जानैत छियै हमहूँ लेकिन लेकिन मा मा मानव आदमीके सबके अपना अपना होयत हए बुझलियै मानब जे हए सबके अपना अपना आइ आइ हम अहाँके मानैत छी तब ने आइ अहाँ हमरा फोन पर बतिएलियै आ नहि मानबै तऽ नहि बतिएब तऽ ओहए बात बुझिऔ अगर सब हुनका हुनका राष्ट्र हुनका नोटमे अथी राष्ट्रपिता ओ रहथिन ताहि से हुनका नाम कनिएँ जादा चलि गेलै एखनि मानि लिअ जेना प्रधानमन्त्री बनलै नरेन्द्र मोदी हइ तऽ नरेन्द्र मोदीके निचाबलाके नाओ नहि ने होय हइ ठीक हइ राखैत छी